अगर अस गल्ल करचे कि इंडिया च कनेह् साढ़े आस्ते क कारोबार ऐ ते अज दी जेह्ड़ी सारें कोला बड्डी समस्य ऐ ओह् बेरोजगारी ऐ अगर अस रोजगार दी गल्ल करचे कि इत्थे कनेहा रोजगार जेह्ड़ा ऐ ओह् इंडिया च दिक्खनें गी लब्भा दा असें ते अजकल्ल ते जिन्ने वी नवें नवें उधोगपति आए आ दे हून इयै चलन चला दा कि अपना अपना कारोबार जेह्ड़ा ऐ ओह् सैट करो तुस गौरमैंट जेह्ड़ा ऐ ओह् लोन देआ दी नवें नवें नौजवानें ताकि ओह् अपना बिजनस सैटअप करन क्योंकि गौरमैंट कच्छ नौकरियां इन्नियां है निं हैन ते गौरमैंट जाब जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी सरकारी नौकरी अस आक्खा ने ओह् बड़े घट्ट लोकें गी थ्होआ दी ते एह्दे कन्नै केह् होआ दा कि इत्थे बिरोजगारी दी स्मस्या जेह्ड़ी ऐ ओह् बढ़दी जा दी ते उस्सी घट्ट करने दा दो गै तरीके न यां तां जेह्ड़े ऐ डिफरेंट जेह्ड़े अलग अलग ओह् न मतलव पालसियां लेई आ गौरमैंट जियां सट्ठ टू चाली आह्ला कोटा ली आ जित्थे अगर कोई कुसे बंदे दी नौकरी सट्ठ साले दा होई दी सट्ठ जेह्ड़ा कोई बंदा सट्ठ साल दा होई दा यां कोई वी बंदा जेह्ड़ा चाली साल अपनी नौकरी देई चुके दा उस्सी रिटैर करी ओड़न ते इस तरीके कन्नै वी नौकरियां जेह्ड़ियां न ओह् बधी सकदियां ते दुआ तरीके इयै कि तुस केह् करो कि लोकें गी लोकें गी घट्ट इंट्रस्ट च लोन देओ ताकि लोक अपना बिजनस शुरू करी सकन मतलव ओह् अपना कारोबार शुरु करी सकन ते पैसे कमाई सकन कि की अज कि अगर अज दा टैम दिक्खचै अस ते पैसा बड़ा जरूरी ऐ बिना पैसै बड़ी सारी चीजां असें रुट्टी वी खानी तां वी पैसा जरूरी ऐ ओह्दै आस्तै बड़ा जरूरी ऐ कि अस रोजगार होचै